मैं आमतौर पर दोपहर के भोजन में दाल चावल एवं सब्ज़ी बनाता हूँ क्योंकि दोपहर में सभी लोग घर पे आराम से रहते हैं उस दौरान हम दाल चावल एवं सब्ज़ी खाते हैं और रात के भोजन के लिए जब हमें रात का भोजन पकाना होता है तब हम रोटी और सब्ज़ी बनाते एवं खाते हैं क्योंकि रात के समय में हमें रोटी बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है